हेलो वह मुझे पुछना था जो वोटिंग का क्या प्रोसेस होता हैं और उसके लिए क्या प्रूफ़ आई डी कुछ लगता है वोट मैं ख़ुद ही करने वाली हूँ इस बार मेरा एटीन ईयर पुर हँ पूरा हो गया है मेरा एटीन ईयर इस बार तो वह

यही कि वहाँ क्या होता है कैसे प्रोसेस होता है मुझे किसे वोट करना चाहिए और फ़िर क्या क्या आई़ डी प्रूफ़ लगता है वहाँ पर ठीक है

ठीक है ठीक है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है भोट करने का

ठीक है

दे चुकि हूँ

ठीक है वहाँ पर सेफ़ होता है ना मतलब बहुत सारी पुलिस होते हैं तो

ठीक है हाँ और आपके एक्सपीरियंस से तो लग रहा आपने पहले भी भोट दिया हुआ है पहले भी ठीक है थैंक यू आप बताने के लिए आप अपना क़ीमती समय निकाले ठीक है थैंक यू